हाँ सर काम चालू है वैसे तो बिल्कुल सर हमारे वर्कर पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका काम करने के लिए सर जैसा कि आपने हमें बोला था कि विदिन एक हफ़्ता एक महीने में हो जाना चाहिए था पर क्या है थोड़ा सा फ़ाइनैंशियल इश्यू आ गया था हमारे पास तो जिस कारण से हम कर नहीं पाए थे

जी सर समझ पा रहा हूँ सर पर थोड़ा क्या है प्रॉब्लम आ जाती है आप भी समझिए ना हाँ फिर

जी जी जी जी जी मैं समझ रहा हूँ सर मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक आपका काम हो जाए सर अब मैं कैसे मैं कैसे कैसे बता सकता हूँ मैं डेट आप बताइए ना सर कैसे डेट बता सकता हूँ मैं सर ओ समथिंग एक से दो हफ़्ते लग जाएंगे अभी ताे मेरा कन्फ़म नहीं है वैसे जी जी जी कोशिश करते हैं सर